हांव मुगेलें स्वता शिवणकाम करतालें घरान आनी शिंवता आसतना जे बारीक बारीक कपडे उरतालें ते सांबाळून दवरतालें आनी ते तेच कपड्यांनी हांवेंन माणें केले जोडून माणी केले मागीर कपयाळी केलीं कपयाळ्यान वेगळेवेगळे पक्षी जोडून पक्षी केले फुलां केलीं गुलाब केले अशें करून व्हडलीं व्हडलीं कपयाळीं केलीं मागीर पन्नी वायलां आशिल्लीं घरान आमी पयलीं वायलां न्हेसतालीं सो पन्नी वायलां आसतलीं तीं भायर उडोवना तींच दवरून दवरून तेजी गोदडी केल्यो त्योच आमी घरान वापरपाक उपयोगी पडल्यो खूब शिंयां दिसांनी त्या भायर कोणाकय दिवपाक जाय जाल्यार त्योय दिल्यो करून अशें करून गोदड्योय केल्यो मागीर निटींग म्हणल्यार विणल्ले तुवाले केले तोरणां केलीं कोणाकूय लग्न आसा कसलेंय कारणां आसा जाल्यार ती तोरणां गिफ्ट करपा मेळ्ळीं किंवां कुशनां केली गिफ्ट दिवपाक मागीर विणल्ले तुवाले अशें खूब तरेचे आयटम्स केले